भोजन पकाने में मुश्किल बहुत सारी चीज़ अथी बहुत सारे चीज़ का मुश्किल हो जाता है जैसे कि बरसात का समय हो जाता है तो अथी लकड़ी लकड़ी का दिक्क़्क़त अति

सब्ज़ी की दिक़्क़त हो जाती है और तेल की भी दिक़्क़त हो जाती है जहाँ कि सौ सौ कि सौ रूपये लीटर तेल रहता है वहाँ पान सौ रूपये लीटर तेल हो जाता है वाहन पाँच सौ रुपये लिटर तेल हो जाता है और यही सबके बारे में बहुत मुस्किल हो जाती है बारिश यदि बारिश होने के बाद लकड़ी भीग जाती है तो सोचते हैं कि खाना कैसे पकाएँगे और मीठा भी रहता है वह भी भीग जाता है और फिर सब्ज़ी उब्ज़ी उस टाइम में मतलब सब सब्ज़ी उब्ज़ी की भी दिक़्क़त हो जाती है सब्ज़ी उब्ज़ी की भी दिक़्क़त उस समय में हो जाती है सब्ज़ी उब्ज़ी हरी सब्ज़ी उब्ज़ी नहीं मिलती है क्योंकि अथी समय ही ऐसे ऐसा हो जाता है सब्ज़ी उब्ज़ी फल नहीं पाती है और बहुत सारी वैसी चीज़ है सब कुछ सबसे दिक़्क़त हो जाती है खाना पकाने में और क्या कह क्या बोलते हैं सब्ज़ी सब्ज़ी हो गई गोभी हो गई और उसके बाद फ़सल अथी सब्ज़ी में और क्या कहते हैं